हलो लैंडलाइन प्रोवे प्रोवाइडर जी टैक्निकल सपॉट टीम सां ॻाल्हायां थी सर मुंहिंजे मां इंदिरा नगर लखनऊ में रहंदी आहे सैक्टर आठ ते रहंदी आहियां मुंहिंजे इलाइक़े जी लैंडलाइन हिन महिल कमु नथी करे हिन लाइ जंहिंजी फ़ोन अचे थी या असां अगरि कंहिंखे कयूं था असांजी आवाज़ु न साम्हूं वारे जी आवाज़ु कंहिं खे ॿुधाए थी डे और तव्हांखे ख़बर आहे हिन महिल फ़ोननि जे सवाइ जल्दी कमु कंहिं जा थिअनि नथा त कृपया करे हिते अची करे हितां जी जांच कयो हिन तारनि जी हिकु बार जांच कयो कि ॾिसो काथा तार ख़राबु आहिनि और हिन खे जल्दी सां जल्दी ठीकु कयो त तव्हांजी ख़ूबु मां आभारी रहंदमि थैंक्यू धन्यवादु